सारें पता होना चाहिदा अपनी स्टेट दी जोग्राफी दे बारे च कि इत्थै केह् केह् होंदा साढ़ी स्टेट विच जियां कि जैदा मदान लाक्के घट्ट न ते प्हाड़ियां लाक्के जैदा न ते प्हाड़ी एरिया जानि के जैदा ऐ ते प्हाड़ी एरिया जैदा होने दे कारण केइयें जगाह् फसल वी घट्ट होंदी ते इंयां इ'यां नदियां जेह्दे च मदानी लाक्के न उत्थै नैह्री पानी लगदा ते फसल शैल होंदी धान शान होई जंदे ते जेह्ड़े प्हाड़ी लाक्के दियां फसलां ते ओह् मैसमी बरखा दे कारण गै होंदियां जे फसल बरखा शैल होई गेई ते फसल वी शैल होई जंदी जे बरखा नेईं पोऐ सोक्का होऐ फसल निं होंदी ओह् डिपैंड होंदा ओह्दे पर फसला एह्दे पर बरखा दे उप्पर ते जां फ्ही इक कोरजा दा पानी वी निकलदे प्हाड़ियें दे ते उत्थैं वी होंदी फसलां पर घट्ट गै इ'यां कंडी एरिया च जैदा होदा उत्थै वी बरखा दे उप्पर ही डिपैंड होंदे सारे जे बरखा शैल पेई ते फसल शैल होई जंदी निं ते नेईं मैदानी लाक्के च नैह्रां होना कारण फसल थोह्ड़ी खरी होई जंदी ऐ ते जग्राफी दे बारे च सारें गी जानना चाहिदा अपने स्टेट बिच्च केह् केह् ऐ किन्ना एरिया ऐ किन्ना नेईं ऐ किन्ने ओह् नै साढ़े इत्थै नैह्रा नैह्रां नै जां किन्ने दरेआ नै होर केह् कुत्थैं कुत्थैं न केह्ड़ी केह्ड़ी जगाह् न ते अस वी प्हाड़ी लाक्के विच विच जंदे रैह्ने ते दिखदे रैह्ने के केह् केह् कुत्थै होंदा ऐ इ'यां गै अपने जदूं अस पढ़दे हे ते इ'यां कुतै टूर शूर लान जाना जग्राफी दे ते कदी अस चली जाना उत्थै इक बारी अस डलहोजी गे अपने दोस्तां कन्नै ज्योग्राफिकल टूर जंदे जियां ते उत्थै उत्थो दे ब बारे च दिक्खेआ सुनेआ मौज मस्ती प्हाड़ शहाड़ दिक्खे अपने ते इ'यां गै अपने स्टेट विच गै चली जाओ तुस प्हाड़ी लाक्के च बनी बलौर बसोह्ली एह् प्हाड़ी लाक्के सारे न ते उत्थे दे ओशदियें दे बूह्टे लग्गे दे होंदे नै उत्थें दिक्खो सुनो ते पता चलदा घूमने फिरने जाओ प्हाड़ी लाक्कें ते उत्थें दियां फसलां दे बारे उत्थो हां जाग्राफी बड़ी इम्पोर्टेन्ट ऐ अपनी स्टेट दी नालेज होनी चाहिदी बच्चें गी घट्ट गै पता ऐ अजकल्ल दे अपनी स्टेट दी जोग्राफी दे बारे च कि इत्थै केह् केह् होंदा हां अजकल्ल बच्चे कताबां पढ़दे निं ऐं पढ़नी चाहिदियां ते कताबां पढ़ियै गै नालेज बनदी ऐ ते